हलो ओला कंपनी असां तव्हां खां बुकिंग कराईंदा रहंदा आहियूं त इन करे हाणे असांखे वञिणो आहे जबलपुर घुमण लाइ त ड्राईवर खे मोकिलियो ऐं सुठो हुजे ड्राइवर बि जिते असांखे सुठे सां असांखे घुमाए करे जबलपुर में ॾाढियूं जॻहियूं सुठियूं घुमण लाइ असांखे किथे बिहणो करिणो हूंदो त इन करे ड्राइवर ॾाढो सुठो हुजे त असांखे किथे घुमाए सुठी तरह सुठी जॻहियुनि में हिते खाइणो पीअणो आहे या कीअं ऐं तव्हां खां कराए असां कराईंदा रहंदा आहियूं बुकिंग इन करे हाणे तव्हां अवल बि असां कराए चुका आहियूं इन करे तव्हां खां ई करायूं भाई तव्हांजो नालो ॿुधो आहे कंपनीअ जो इन करे हाणे हज़ार जो त उन में थी वियो बाक़ी हाणे जीअं अञा कुझु बचनि था त उहो ई असां खे कीअं इस्तेमालु करिणा आहिनि या किॾे असांखे घुमणो करिणो आहे त पोइ उन मां कुझु डिस्काऊंट या कीअं कुझु बचनि त कुझु टका या कीअं मतिलबु पैसा त असांखे ॿुधायो त अॻिते पोइ तां असां कंपनीअ में असां कराईंदा रहंदासीं पोइ सुठो लॻंदो आहे तव्हांजी कंपनीअ जो असां नालो ॿुधो आहे किथे घुमणो करिणो आहे ॿियनि दोस्तनि यारनि ॾे सहेलियुनि ॾे या किॾे बि असां वञी सघूं था मिटनि माइटनि ॾे त असां तव्हां खां ई कराईंदा रहंदासीं तव्हां जी कंपनीअ जो नालो ॾाढो सुठो आहे